हमर इलाकाके खेल पदाधिकारी बड़ नीक अइ दिव्याङ्गसबके बड़ नीकसँ योजनासब दैए बहुत मदति करैए पइसासँ शारीरिक रूपसँ सबकिछुसँ बड़ मदति करैए दिव्याङ्गसबके हमरसबके इलाकाके पदाधिकारी